میرا پسندیدہ موسم سردی کا ہے میں اس موسم کو بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس سردی کے موسم میں بہت سکون ملتا ہے کیونکہ بکاز گرمی میں انسان پریشان ہوجاتا ہے پسینہ آتا ہے وینکنس سے انسان چکر ہوجاتا ہے سر میں درد آتا ہے بٹ نہیں مجھے لیکن مجھے بالکل پسند نہیں ہے گرمی مجھے صرف اور صرف سردی پسند ہے اس میں سکون ملتا ہے اور اس موسم میں ہلکی ہلکی سی بارش ہو اور ساتھ میں پکوڑے ہو چائے ہو تو موسم کا اور مزہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں اس موسم کو بہت پسند کرتی ہوں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اس موسم کو آئی لائک اٹ